म्हजे लेखनाची प्रक्रिया म्हणजे म्हजी अशी स्वतंत्र शैली आसा म्हाका असो विचार करचो बी पडना म्हाका जें भावता पळय हांव खंयच्या कार्यक्रमाक वयता तो म्हाका एकदम आवडटा तेन्नाच म्हजे कडेन लेखन जाता खंयचेय एक पुस्तक वाचलें ते बरें आवडले जाल्यार हांव बरयता ते मागीर म्हजे अशें लेखन खंय अडटा अशें म्हाका दिसना आनी त्या खातीर ते ड्राफ्ट करप ही ती तपासणी करप मसूदो तयार करप अशें कांय म्हाका लागना म्हाजी भाशा शैली इतकी बरी आसा की हांव झर झर झर झर झरता ती आनी हांव एकदां वाचून सुद्दां पळयना अशें जाता इतकी बरी आसता खंय मिस्टेक गावना कांय गावना देवाची देण म्हणू येता ती पूण बरी म्हजी भाशा आसा तेका लागून झर झर म्हजे पेन झरता म्हाका अशें कोणा कडेन वाचून दाखय तेची मान्यता घे अशें बी काय गरज लागना जायती जाणां म्हणटात तुज्या असलोच खरो लेखक आमकां एक एक लेख बरोवपाक आठ आठ दीस वयतात परत बरय ते पुसून काड परत बरय अशें करचें पडटा पण म्हाका तशें लागना आनी कोणाचो सल्लोय घेवचो सो दिसना कित्याक म्हाजी स्वतंत्र प्रज्ञा आसा म्हाका जें भावता म्हाका जे आवडटा तेच हांव बरयतां आनी शक्यतो हांव कोणाचेर टिकाय करूंक वचना त्या मूळे म्हाका असो भंय दिसना की बरयल्लें कोणाक दुखतलें आनी म्हाका कितें आयकचे पडटलें अशें केन्ना जायना ते मुळे म्हाजी लेखन प्रक्रीया अशी सुरळीत चालू आसा